बिहारमे जे छै इसकुल कॉलेज तऽ बहुत छै गामेमे दुइगो चारिगो छै इसकुल कॉलेज लेकिन कोन इसकुलमे कि पढ़ाइ छै कोना छै अपना अपना ढङ्गसे सभ पढ़बै छै करै छै रखैमे विद्यार्थीके रखै छै आब ओतेक हमे आओर तऽ डी एम कलेक्टर नहिए ने छिए जे हम जेबै इसकुल इसकुल कॉलेज कॉलेज एकर परीक्षण करैले हँ गरीब आदमी निसहाय छिए अपना एहिजाँ इसकुलमे देखै छिए हँ वएह अनुसार लगबै छिए बातके जे हँ बिहारमे बहुत से इसकुल छै बहुत कॉलेज छै बहुत किछु छै ई बात नहि छै जे नहि छै छै नहि तऽ बिहार चलै कोना छै लेकिन कि कहाँ कोना पढ़ाइ होइ छै नहि होइ छै ओकरा विषयमे हम नहि